हून तुस जि'या इशोरैंस दी गल्ल करा दे एह् ते बड़ी अच्छी गल्ल दे इंशोरैंस कन्नै बड़ा ई फायदा होआ दा लोगें ई मतलब अज्जकल किन्ने पैह्लें ते इक जां दो सुनने च मिलदियां अज्जकल इन्ने जादा इशोरैंस कम्पनियां आई दियां कि जे हर कोई इंसान अच्छे हस्पताल च सेवाएं दा लुफ्त लेई सकदा असपेशली मोदी जी नै आयुष्मान कार्ड जेह्का अज्जकल शुरू कीते दा अस अस्पताल च दिक्खने किन्ने मतलब गरीब गरीब लोग न जेह्के ध्याड़ियां लांदे न ओह् बी प्राइवेट अस्पताल च शैल मतलब अपना इलाज कराई सकदे न क्योंकि उं'दे कोल आयुष्मान कार्ड ऐ इ'यां गै बड़ी सारी इंशोरैंस कम्पनियां न जिंदा बड़ा अच्छा कवरेज मिली जंदा ऐ सारें लोगें ई मतलब ओह् पंज पंज दिन प्राइवेट अस्पताल च रौंहदे उंदी दवाइयां फ्री दी होंदियां उंदा स्टे फ्री च होंदा उंदी जेह्के अल्ट्रा साउंड ऐम आर आई एह् सारे ओह्दे च जुड़े दे होंदे न ते ओह् मजे कन्नै अपना ईलाज करांदे न कोई टैनशैन न होंदी नेईं ते केईं बारी गवर्मेंट अस्पताल च जि'यां नेईं होई सकदा ते ओह् लोग जगह् निं मिलै दी ते फिर ओह् इत्थै आई जंदे न बड़ा अच्छा ऐ उंदे आस्तै साढ़े कोल किन्ने दूर दूर ग्रांऽ ग्रांऽ दे लोक आंदे न जेह्के मतलब बिल्कुल पैसा खर्च निं करी सकदे न प्राइवेट च मगर मोदी जी दे आयुष्मान कार्ड दी बजह् कन्नै ओह बैस्ट कोला बैस्ट फैसीलीटी इत्थे लै दे न बड़े खुश होइयै जांदे न कि साढ़ा मोदी कार्ड असेंई बड़ा फायदा देआ दा